मुजफ्फरपुर जिलामे बुजुर्ग लोकके लेल स्वास्थ्य सम्बन्धी मेडिकल चिकित्सा छै आओर पञ्चाइतमे भी प्राथमिक चिकित्साके बेबस्था कएल गेल छै आओर जे छै कि आओर हुनका स्वास्थ्यके देखरेख आओर ज्यादासँ ज्यादा धिआन बढ़ाबऽके चाही ताहिके लेल पञ्चाइतमे भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनाएल गेल छै जाहिमेकि हुनकासबके कोनो तरहके दिक्कत नहि हुअए आओर कभी भी किसी भी स्थितिमे हुनकर देखरेखके लेल लोक तत्पर रहैए आओर जे छै हुनका कोनो तरहके दिक्कत होलापर हुनका चिकित्सा केन्द्रपर लऽ जाएल लऽ जाएल जाइ छै आओर जे छै हुनका जे छै से किछु वृद्धापेन्शनके रूपमे किछु राशि भी भेटै छै जाहिसँ हुनकर स्वास्थ्यके देखरेख होइ दवाइके होइ या फेर खानपानके जेभी किछु भी होइ जे हुनका भेटै भेटैए